اور شہر میں تحفظ اور معاشرے میں امن برقرار رکھنے کے لیے مجھے لگتا ہے جو ہمارے قانون کو دیکھتے ہیں جو ہمارے انتظامیہ ہیں وہی بہتری کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کو بہت ہی مستعدی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے دراصل ہوتا کیا ہے کہ جب تک کچھ برا کام ہوتا ہے یا کوئی ویسا غلط کام ہوتا ہے یا کسی کی جان جاتی ہے یا پھر ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہے اور یا پھر لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی ہے وہ ہوتی ہے اور جب تک ہم پولیس اسٹیشن جاتے ہیں یا پھر وہاں پر ہم اپنی بات رکھتے ہیں تو ہم سے ہی زیادہ سوال ہونے لگتے ہیں تو اس طرح کے سوالات نہ ہو کر جو اس وقت کی موجودہ مطلب صورت حال ہے اس پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے اور جو ملک میں جو جرم ہیں ہمارے اس میں تو اضافے دن بہ دن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں خاص کر ہمارے یہاں خواتین کو لے کر بہت سارے ایسے ہیں جرم جو بہت جلدی جلدی ہمیں مطلب سننے کو ملتے ہیں جیسے کسی بارہ سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ ہو گیا یا پھر ہم جو ہیں ایک طریقے سے کسی کو گولی مار دی گئی تو بہت ساری چیزیں ہیں تو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ جو اہم ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو بہت مستعدی کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس میں ہماری انتظامیہ جو ہے قانونی جس کو کہنا چاہیے وہ ہمارے